دہلی کے وہ طلبہ جو بیرون ملک تعلیم حاصل کرتے ہیں انہیں حکومت کی طرف سے اسکالرشپ دی جاتی ہے جیسے امریکہ کناڈا مدینہ منورہ اور بھی دنیا کے کسی بھی ملک میں جو بھی دہلی کے طلبہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں انہیں اسکالرشپ دی جاتی ہے